हांव एक वर्स जालें काम करतां म्हाका स्वताक वेळ काडूंक मेळना कामान इतलें गूल जालां घराचें आनी भायरचें काम करपाक मातशें कश्ट जाता ह्या कार कारणा खातीर म्हज्या स्वताची स्वस्थ लेगीत इबाड जाल्या हांवें चिंतलां की म्हाका वेड दितलें आतां म्हाका क्लासीक मुवी पडोवपाक जाय म्हाका मातशें सांगात क्लासीक मुवी खंयचे बरें आसा म्हजी आवडीची मुवी आसा ड्रीम गल हे तरेची मुवी आसा जाल्यार म्हाका मातशें सांगून दिवचें